अ हेलौ ओइ नोंथांनाव माबा फार्निसारआ मा मा दंफां दंलै सेसु दंना गैया सेसुफोर दामफ्रालाय माबोरै फार्निसारलै फार्निसार आंहा फिसाजो हरनायनि खोथा ना फालेंबो नांगोन ओरैनो सिगुन दंफाङा मा दाम गोलैगोन नोंथांनाव आर माबायालाय टिथाफ्रालाय औ सेसुआ सेसुआ आरो सफा सियार बै बानायफ्रा बेसे गोलैगोनलै डिजेनाथ' आजिखालि डिजेना एसे मोजां नांगौलै सान्नैसोआवनो थांनांसिगोन थांनायालाय हरगौ र' एसे गोजानावनो हरगोन आं आजिखालिथ' बे सेसु सेगुन नङाबानो जाया ना बारा दाम खमद्रायनियाबो जाया ओरैनो फरमेल बेसेसो गोलैगोन बादि छाति चुत्तुर ना मा नायनांसिगोन आरो दे होमबालाय आङो गाबोन थांसिगोन दसे बेलासिसोआव अ दे दे जागोन दे दे जागोन दे होमबा